हाँ वैसे मैंने आज तक कोई बड़ी मूर्ति नहीं बनाई है पर गणेश चतुर्थी के समय मैंने छोटी मूर्तियों का निर्माण किया था वह उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं आई परंतु उसके चेहरे में मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी उनकी उसके चेहरे को बनाने में दिक्कत आती है मैंने गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया व उसको उसकी पूजा पूजा पाठ की व उसको विसर्जन के दिन बाल्टी में विसर्जित कर दिया इससे यह होता है कि मिट्टी का यूज़ करने से वातावरण को नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है वा आज के समय में पी ओ पी का इस्तेमाल मूर्तियाँ बनाने में हो रहा है जिससे बहुत ही प्रदूषण होता है और वो वो पानी में घुल नहीं पाती इस लिए मिट्टी का मिट्टी से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल करें व ज़्यादातर मूर्तियाँ स्वयम से बनाएं इसमें कलर का यूज़ कम हो वे पानी काे भी प्रदूषित करती हैं इस लिए मिट्टी से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल करें धन्यवाद